असांजे महाराष्ट्र में स्वास्थ्य जो सिहत लाइ बि सरकारि ने जाम सारी सुविधाऊं कयूं थियूं जंहिं मां किन नर्सिंग होम इस्पतालूं सरकारी इस्पतालि जेका आहिनि उहे जंहिं में कि ग़रीबु खां ग़रीबु माण्हू जंहिं खे कुझु बि पैसा ना आहिनि हुनजो बि इलाजु मुफ़्त थींदो आहे जंहिंखे पैसा आहिनि हुनखे बि हा हुन सां बि उस तरह जो वहिंवार थींदो आहे जेको पैसा ॾियण वारे खां थींदो आहे मतिलबु हुन इलाज में पैसनि जे करे कोई बि परेशानी न ईंदी इ हिनजे अलावा जंहिं माण्हूअ खे कुझु अहिड़ी वधीक खतरनाक बीमारियूं आहिनि जीअं थेलीसेमिया हुजे कैंसर हुजे जंहिंजी दवाईयू ॾाढीयूं महांगियूं आहिनि त सरकारि जेके हुननि खां हुन प्रकार जूं मुफ़्त दवाऊं हुनजो जेको डॉक्टर आहिनि जेका चिकित्सक आहिनि हुनजो फ्री काउंसलिंग कीअं करण त हुननि जो ध्यानु रखंदा हुआ हिन प्रकार सां पूरे महाराष्ट्र राज्य में अलॻि अलॻि नंढी हॉस्पिटल खां वठी वॾो हॉस्पिटल चाहे हिकु नंढे से गाँव में सरकारी इस्पतालि हुजे या वॾे बॉम्बे शहर में हुजे सभी प्रकार जी सुविधाऊं आहिनि महाराष्ट्र सरकारि में